جی ہاں میرے قریب میں ایک لائبریری ہے جہاں میں بہت جانا پسند کرتا ہوں جس جس کا نام لائبریری ہے میرے گھر میں تو کوئی ذاتی لائبریری نہیں ہے لیکن میں آپ میرے خوابوں کی لائبریری میں ہر قسم کی کتابیں مواد اور تحقیقاتی وسائل موجود ہوں گے چاہے وہ نایاب ہوں یا قدیم ہوں یہ جگہ پرسکون اور آرام دہ ہوگی جہاں آپ مطالعہ کر سکیں گے خیالات کا تبادلہ کر سکیں گے اور دنیا بھر کے علم تک رسوائی حاصل کر سکیں گے خوابوں کی لائبریری میں جدید ٹکنالوجی شامل ہوگی جیسے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا بیس خود کار تلاش نظام اور ورچوئل ریالٹی کے ذریعے علم کو تجربہ یہ لائبریری میری ذاتی دلچسپی و مطالعات اور تحقیقی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہوگی یہ میری ذاتی لائبریری ہے